उत्तर प्रदेश में मनोरंजन पारम्परिक तरीके के लिए सारी विभिन्न हैं विभिन्न हैं विभिन्न होते हैं हमारे सब को शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि के दिन बहुत सब लोग इकट्ठे होते हैं गाना उना गाना बा गाना उना गाते बजाते हैं शिवरात्रि के दिन बहुत अच्छा लगता है धूमधाम से हमलोग शिवरात्रि मनाते हैं मनाते हैं फिर हम सबको स शादी शा शादी शादी समारोह में हमलोग सब इकट्ठा होते हैं इकट्ठा होकर के फिर तो फिर तिलक उलक फिर तिलक होता है तिलक होने के बाद फिर है हल्दी होती है हल्दी में हमलोग पीला पीला कपड़ा पहनते हैं जो दुल्हन है वह पीला पहनती है सबलोग पीला पहनते हैं फिर पीले हल्दी रस्म के बाद मेहँदी रस्म होती है मेहँदी रस्म मेहँदी रस्म में हमलोग हरा हरा कपड़ा लत्ता पहन कपड़ा उपड़ा पहनते हैं कपड़ा उपड़ा पहन करके सब गा गाना गा बजा गाना गाते बजाते हैं धूमधाम से हमलोग मेहँदी रस्म मेहँदी रस्म मनाते हैं मेहँदी रस्म मनाते हैं मेहँदी रस्म मनाकर फिर उसको हमलोग सब रात में इकट्ठा होते हैं तो सो जो बन जो बन्दा सब वह शिवजी का सब गीत उत गाते बजाते हैं ढोलक झाल में बजाते हैं फिर फिर उसके बाद फिर द्वा से शादी के दिन शादी के दिन फिर शादी के दिन हम द्वार पूजा लगती है जयमाल होता है जयमाल में सब बहनें उहनें सब लड़कियाँ थाल उल लेकर स्टेज़ पर जाती हैं जयमाल होता है शादी विवाह अच्छे से हो जा हो जाता है फिर हमलोग विदाई में फिर सुबह शादी विवाह हो जाता है तो फिर विदाई के समय हमलोग को थोड़ा सा हमलोग को शादी में थोड़ा सा मन में दुख हो जाता है विदाई हो होते समय हमलोग किसी से अपनत हैं फिर अपना फिर छ छब्बीस जनवरी फि फिर हमलोग को छब्बीस जनवरी भी बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने स्कूल में जाते हैं ड्रेस पहनते हैं अच्छे से छब्बीस जनवरी बच्चे मनाते हैं हमलोग भी बहुत खुश होते हैं भारत के लिए बहुत अच्छा अच्छा होता है इसलिए हमलोग सब इकठ्ठे मिल सब इकठ्ठे मिलकर फिर हमलोग छब्बीस जनवरी के बारे में बातचीत करते हैं संगीत संगीत सीखते हैं संगीत सीखते हैं तो फिर हमलोग बच्चों को तैयार करके स्कूल में फिर भेजते हैं फिर स्कूल भेजते हैं तो फिर भारत के झण्डे भारत के झण्डे भेजते हैं तिरंगा भेजते हैं फिर हाथ में बांधने वाला भेजते हैं टोपी लगाते हैं जूता मौज़ा टाई बेल्ट लगाते हैं फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो प्रोग्राम प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम देकर फिर गाना उना स्टेज़ पर चढ़ते हैं तो स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं तो स्वागत कर कर के फिर गाना उना गाते गाना गाते हैं बजाते हैं सब टीचर लोग को पसन्द टीचर लोग को पसन्द आता है तो फिर इनाम बच्चों को दे बच्चों को देते हैं बच्चे लेते हैं तो बहुत खुश बहुत खुश होते हैं फिर उनलोगों को होता है तो फिर फिर जो गा बजा लेते हैं तो उनलोगों को फिर मिठाइयाँ मिलती हैं मिठाइयाँ अपना खा पीकर के सब बच्चे इकठ्ठे होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है झण्डे फहरा फिर झण्डे फहरा फहराते हैं एक साथ चलते फिरते हैं जय हिन्द सब बोलते हैं स्वागत करते हैं स्वागत करके फिर अपने अपने सब सब अपन मिठाइयाँ ले लेकर गा बजाकर खेलत कू खेल कूदकर फिर अपने घर पर सही से अपने घर पर आ जाते हैं